जी मैडम हाँ हाँ जी जी मैं हेल्थ इंसोरेंस से बोल रहा था आपको अच्छा आपको हेल्थ इंसोरेंस करवाना है क्या अच्छा जी जी जी आपकी उम्र कितनी है मैडम थर्टी सेवन अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है न तो आपके हेल्दी इंस्योरेंस की तो आप से हमारे पास दो प्रकार के प्लान हैं दो प्रकार के प्लान में एक है जीवन आनंद ओर एक जीवन उमंग करके है तो जीवन आनंद आनंद जो हमारा इंस्योरेंस हैं हेल्थ हेल्थ इंसोरेंस है उसमें आपको दो हज़ार रुपये पर मन्थ का जमा करना है दो हजार रुपये पर मन्थ का पंद्रह साल तक जमा करना है पंद्रह साल तक जमा करने के बाद आपको इक्कीसवे साल में पंद्रह लाख रुपये मिलेगा साथ में रिस्क कवर है आप यदि कभी एक्सीडेंट में आपकी दुर्घटना में कुछ प्राब्लम होती है तो पच्चीस लाख रुपये का एक्सीडेंटल बीमा है और जीवन उमंग जो है जीवन उमंग में आपको मन्थली पेड नहीं करना है तीन महीने के अंतराल में पेड करना है हर तीन महीने में हर तीन तीन तीन महीने में आपको चार चार हज़ार रुपये पर जमा करना है इसमें आपको या एक चौदह साल तक कन्टिन्यू जमा करना है और चौदह साल के बाद में आपको अट्ठाइस लाख रुपये का रिस्क कवर मिलेगा और एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल बीमा आपका पैंतीस लाख रुपये का एक्सीडेंटल बीमा रहेगा इन फ्यूचर अभी कभी आपको ऐसा कुछ होता है तो ये हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से आपको यह सारी सुविधाएँ दी जाएगी है ना जी जी ये आपके आप कभी भी करवा सकते हो हमारा आफिस सुबह दस से शाम के पाँच तक खुला रहता है आ कर जहाँ से आप करवा सकते हो इसमें आपको डाक्यूमेंट्स लगेंगे आधार कार्ड बैंक पासबुक पैन कार्ड और आपकी दो फोटो लगेगी और नॉमिनी में आपके आपके पति का नाम या बच्चों का नाम डाल सकते हो नामिनी में जिनकी उम्र अठारह से ऊपर हो जी आप यदि इंस्योरेंस लेना चाहें तो मेरे को कॉल कर दीजिएगा आफिस आ कर आप मिल सकते हो है न ओके मैडम